अथी मोबाइल चलबै छियै वीडियो अथी वाइ फाइ चलबै छियै हमरा आरके आ नहि रहै छै अथी तऽ लाइन नेट नही रहै छै तऽ दोसरोके मोबाइल सऽ निकालि कऽ तब हमरा आर देखै छियै केना देखै अथी आर करै छियै हमरा सबकिछु निकालि निकालि कऽ निकालै छियै देखै छियै